टूटता तारा के बारे में हम सुने हैं हाँ हम देखें हैं और हम लोग कुछ नानी के यहाँ गए तो बचपन में हम टूटता तारा देखे तो हम नानी से पूछे कि इसके बारे में क्या होता है लोग क्या मानते हैं तो हमलोग अच्छे से अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में हमलोग मांगे और उस पढ़ाई लिखाई के बारे में हमलोग मांगे और जब बचपन में हम अपने नानी यहाँ गए तो वहाँ हमलोग छत पे अपने नानी और परिवार के साथ सो रहे थे तो रात में एक टूटता हुआ तारा दिखाई दिया तो हम उनसे बोले कि अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में उनसे हम मांगे आ